अगर पक्षियों को घर के आंगन की ओर आकर्षित करना है तो उनके लिए दाना डालना चाहिए पानी रखना चाहिए उनके लिए और वैसा एक माहौल बना के देना चाहिए उनको कि उनको घर जैसा लगे मतलब वहाँ पे हम ऐसे नकली पेड़ पौधे भी रख सकते ताकि उनको थोड़ा घर जैसा एहसास की हाँ उनका घर जैसा सिस्टम वहाँ पर भी बना हुआ है और रही बात मेरी तो हाँ हम लोग रखते हैं दाना मतलब दाल चावल दोनों रखते हैं मतलब दाल सूखी और चावल छत पर जाते हमारे मंदिर के ऊपर हम लोग रख देते हैं चिड़ियों के लिए हमारे वहाँ चिड़िया भी आती रेगुलर सुबह के टाइम पर काफ़ी सारी चिड़िया वहाँ पर आपको बैठी मिल जाएगी दाना खाती हुई और मेरी मम्मी तो ऐसा की हर रोज वो रखती है उनके लिए पानी भी हमारे यहाँ अलग अलग रखा है और गर्मियों के टाइम में ऐसा की गर्मियों के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको रखना चाहिए चिड़ियों के लिए और पानी भी कौन सा गर्म पानी थोड़ा से ठंडा पानी रखना चाहिए उनको ताकि उनकी मन को भी शीतलता मिले और खाना पीना ज़्यादा रखना चाहिए उनके लिए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका पेट भरा रहे और चिड़िया क्या होती है आज के टाइम पे रेडिएशन वगैरह से काफ़ी मरती जा रही है तो उनके लिए पानी वगैरह का ऐसे जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और पानी रख लेना या फिर दाल रख लेना उनके लिए और रही बात कबूतरों की और रही बात कबूतरों की तो कबूतर दाल बहुत खाते हैं हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ गौरैया भी आती है सुबह सुबह छोटी छोटी बच्चे बेचारे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से हैं अच्छा हैं लगता है रखना चाहिए मेरे हिसाब से सभी को पानी चिड़ियों के लिए क्योंकि उनका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा प्रकृति ने किसी को बनाया है अब एक प्रकृति के हम भी जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ी हुई है अगर हम उनके साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा बेचारी वो तो मर जाएंगी इसलिए मैं यही जाता हूं कि सभी युवा जितने भी है और जितने भी मनुष्य धरती पे हैं सब को चिड़ियों के लिए ऐसे करना चाहिए और कम से कम उनका मतलब बहुत से लोगों से चिड़ियों का भी नॉनवेज खाते तो कम से काम करना चाहिए क्योंकि क्योंकि हमारी प्रकृति को मेंटेन करने के लिए ऐसे स्थाई रखने के लिए यह सब जीव जंतु बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर यह नहीं होंगे तो इंसानों का ज़्यादा दिन तक जीवन बिलकुल नहीं टिक पाएगा इस धरती पे थैंक्यू